प्रणाम खैरियत अच्छा कहाँ के हैं आप अच्छा अच्छा फिर पहले तो आप उसमें जड़ जंगल नहीं हो और बढ़िया से सफ़ाई कर कर पहले उसमें उसको पानी भर दीजिए पूरे पूरे खेत में कहाँ बीघा करना है अच्छा लगभग एक एक एक इरादा होगा ना कि हमें सौ एक इरादा होगा ना कि हमें सौ पेड़ लगाना है दो सौ पेड़ लगाना है या चार सौ पेड़ लगाना है

अच्छा तो बताया ना कि पहले उसकी जो है खूब बढ़िया से जुताई कीजिए उसमें पानी भर दीजिए जब उसका हाल अपने पोजीशन पर पहुँच जाए तो नरसरी में चले जाईए और वहाँ से आच्छे किस्म का पौधा लीजिए है कि नहीं और कम से कम दस फिट बारह फिट की दूरी पर एक पेड़ लगाईए हैं कि नहीं और लगाने के बाद जो है फिर सुबह शाम उसमें मतलब जो है दो दिन एक दिन के बाद जो है फिर पानी उसमें भर दीजिए और उसको जो है संभाल संभाल दीजिए और उसके जल में डॉक्टर से सलाह लेकर के पेड़ पौधों के जो डॉक्टर होते हैं उनसे सलाह लेकर के और सलाह लेने के बाद जो है उसमें जो दवाईयाँ डाली जाती हैं वह डाला कीजिए उसकी देख रेख ज़रूरी है जी जी हाँ उसकी देख रेख करनी पड़ेगी वह उसमें हमेशा ध्यान रहे कीड़ा मकोड़ा से भी ध्यान राहा दवा का छिड़काव वगैरह डालना होगा यह सब करना पड़ेगा उसकी मतलब ज़िम्मेदारी से उसकी देख रेख होनी चाहिए हाँ हाँ जब भी सलाह लीजिएगा सलाह मिलता रहेगा यहाँ की लीची तो समझिए कि अमरीका तक जाती है मुज़फ़्फ़रपुर की लीची जो है पूरे विश्व में मशहूर है है कि नहीं और दूसरी बात यह है कि मुज़फ़्फ़रपुर की लीची इतनी मशहूर है कि पहला पहली लीची जो टूटेगी वह प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री के पास पहुँचती है उसके बाद जो राष्ट्रपति हैं उनके पास जाता है और मंत्रियों के पास जाता रहता है इतनी मशहूर यहाँ की लीची है इसीलिए लोग यहाँ लीची पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और खाने में भी लाभदायक है टेस्ट फुल है है कि नहीं इसीलिए लोग लीची की तरफ़ ज़्यादा ध्यान देते हैं लीची के पौधे लगाने की तरफ़ ज़्यादा ध्यान देते हैं लगाइए उसके बाद हम आपकी पूरी मदद करेंगे